ہلو انیس بھائی آپ کووڈ ویکسین کے فائدے پوچھ رہے تھے مجھ سے تو لو میں تم کو آج کووڈ ویکسنیشن کے فائدے بتاتی ہوں جس سے تمہارے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے ویکیسن لگوانے سے کووڈ نائنٹین کے خطرناک بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے اگر آپ ویکسین لگواتے ہو تو اس کے کووڈ سے بہت زیادہ بیمار ہونے کے چانسز کافی کم ہوسکتے ہیں ویکسین لگوانے سے نہ صرف آپ اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے بھی پروٹیکشن بڑھاتے ہو یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ایج میں بہت بڑے ہیں جن کی صحت پہلے سے کمزور ہے جتنی زیادہ لوگ ویکسین لگوائیں گے اتنی جلدی ہم نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکیں گے اس سوشل میڈیا ایکٹوٹیز سفر اور کام میں آسانی ہو سکتی ہے ویکسین لگوانے سے وائرس کا پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملتی ہے جتنے زیادہ لوگ ویکسنیٹڈ ہوں گے اتنا کام وائرس پھیل پائے گا اور نئے ویرنٹائن کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا ویکسین فری اور آسانی سے اویلیبل ہے ہماری حکومت نے اس کے لیے بہت اچھا انتظام کرا ہوا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ فیوچر میں کووڈ سے بچنے کا ایک اسٹرانگ اسٹیپ ہے اگر آپ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کووڈ ویکسنیشن لگواؤ گے تو آپ کو آپ کے ساتھ والوں کو کافی فائدہ ہوگا ہر بری چیز سے بیماری سے بچے رہو گے